समस्तीपुर में अनेक मंदिरों हैं वहाँ अनेक जगह के आदमियों आते हैं और पूजा पाठ करते हैं जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होते आ रहा है सभी लोग का सभी जगह के छात्र एवं छात्राएँ और सभी जेंस पुरुष सब आते हैं अपना जो जो मांगते हैं वो पूरा होते जा रहा है जो मन्नीपुर मंदिर कई लोग जाते हैं पूजा पाठ करके अपना आते हैं जाते हैं विद्यार्थियो लोग सब जाता है जो कहता है वो पूरा होते जा रहा है हम लोग भी कभी जाते हैं पूजा पाठ करते हैं वहाँ दुर्गा जी का अथी लगा हुआ मेला लगा हुआ रहता है वा अनेकों लोग वहाँ जाते आते रहते हैं जो जो जो कहते हैं वो पूरा होते जो रहा है कई भी देशों लोगों का आदमी सब वहाँ जाता है आता है और अपना विचार में जो कहते हैं वो पूरा होते आ रहा है जो जैसे आदमी है सभी जगह का आदमी वहाँ पर जाता और आता है पूरा सब कुछ हो जाता है वहाँ पे